हेलो मीना फ्री आहीं पुछांइ थी न वरी ॾिसु कुझु कमु कार हुजे माण्हूअ खे अछा ॿियो ॿुधाए सभु ठीकु न ॿार ॿार ठीकु अछा ॿुधु कल्ह राहुल सुबुह चवंदो आहे मम्मी मां फ्री आहियां हलु काॾे चकरु ॾेई अचूं ठीकु आहे हाणे ॿारु इछा ॾेखारी आहे त मां बि वई मांसि गॾु हाणे काॾे वञि ॿियो मॉल ई वियासीं कंहिंमहिल सन्हो थुल्हो घर जो खुटियो वधियो ठीकु हा घर जा चार कम थी था वञनि पिया मॉल में वयमि उते मीना सुठी सुठी ऑफ़रनि ते सेल लॻल हुई मां हिकिड़ो डिनर सेट वरितो रोज़ु नवां रवाज ऐं आयो वयो बि लगो पियो आहे शइ घरु में खपे थी पई हिकु लाओपाला जो डिनर सेट खंयो मूंखे कलर त ॾाढो वणियो ॾाढी सुठी डिज़ाइन हुयसि चोवीहनि पीसनि जो हुयो त अघु बि मूंखे बराबरु लॻो अ राहुल खे बि ॻाल्हि सम्झ में आई चयईं वठि मम्मी घर जी शइ ठही पवंदी ठीकु आहे हाणे शइ त खणी आयमि डिज़ाइन त ऐॾी थी वणे न मां हाणे छटीहनि पीसनि जो छॾे आई आहियां ॾुखु थो थिए पियो मां चवां थी न त हे मटे करे छटीहनि पीसनि वारो खणी अचां मीना कलर त ॾिसु छा आहे डिज़ाइन त ॾिसु छा अथसि ऐं चोवीहनि पीसनि खां छटीहनि पीसनि में न थोरी वधीक बचति आहे त जीअं चएं हलें तूं त तूं बि हिकु नज़र घुमाए अचु बाक़ी छा डिज़ाइनियूं छा कलर ऐं ॿिया बि सुठा सुठा असुलु बाउल हुनसां गॾु चमचा हुनसां गॾु केवियूं तमामु सुठियूं शयूं पयूं थी ऐं ऑफर बि तमामु सुठा थी मां चवां हाणे मौक़े सां शइ मिले थी घर में शइ खपे थी पई जीअं चएं तूं